हलो हलो नमस्ते मैम ये ना बोल तो रहे हैं चाहिए आवाज नहीं सुनाई पड़ रही ठीक ठीक ओ क्या चीज़ अरे खुला रहेगा नौ बजे से सुबह शाम के पाँच छह बजे तक खुला रहेगा क्या चीज़ हमारे पास सब पूरी सारी व्यवस्था है क्या चीज़ हाँ मिल जाएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मिल जाएगा आ जाओ पाँच छह बजे तक नहीं नहीं ऐसे में कोई दिक्कत नहीं सारी व्यवस्था है यहाँ पे आराम से आइए ठीक है ठीक है हाँ ठीक है कर रहे हैं ठीक है ठीक है नमस्ते